अ' मा दङो जिरायना न'वावनो ए' ओंखारबाय थांनि र' ओंखारना फैजोब्बाय लोगोफ्रा ए' बिदिबा र' ओंखारगासिनोमोन आं जिरायनासो दंमोन थांगासिनो थांगासिनो ए' आंखौ नेयासै बा रायजोनि बांसिन लोंसै आं लास्टाव न'निफ्राय पियरखौ लाखादोंना आङो माइब्रा बिदैखौ बिखौनो जाथ्राय गोरनोसै अ' लोंना थांखासै आं बिदिबा नोंसोर लोङाबा दा लांफा खायाबाथाय आरो गोसाय जागोन्ना मोनफैगौमानि गामियाबो गेदेर गिदिंगौ गिदिंगौ मोसागोन मानो मोसाया थेला मोन्नैल' मानसि बोनायनि गंसे लाखा नांगोन्ना

अ' दे दे गासिबो फैजोब्बायबा ए' ए' है ओंखार खानायसो आं थांथवाखैमोन ओरैनो जिरायना दंमोन थांहां थांहां जाना दं थाबाय लांगासिनो लासैनो थाबायगासिनो गासैबो रेडि जाखाबाय बालाय नेथ' र' लामायाव आं हारसिं आरो मालायनाव हाब्बाथाय लाजिगोन्ना नोंसोर ज' हाबाबाथाय आरो लाजिनाय मोनो हारसिंबा दे दे थांगासिनो नै मोनहैसिगोन दे ओं दोन